ہاں جی نہیں میں نے ابھی تک ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے جسے پڑھ کر مجھے ہنسی آئی ہو کیونکہ مطلب تھوڑا بہت کچھ جوکس بیچ میں اگر کسی کتاب میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بیسیکلی میں نو ناولس زیادہ پڑھتا ہوں اور فکشن پڑھتا ہوں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ رہتا نہیں ہے میں نے کوئی کامیڈی بک آج تک نہیں پڑھی ہے تو اس میں بس وہی والا رہتا ہے کہ اس میں زیادہ سریس ٹاکس ہوتی ہیں تو وہ جو ہنسی مطلب تھوڑا بہت ایک دو جوک اگر مسکرا دیا ہوں تو مسئلہ الگ ہے بہرحال ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہیں جسے پڑھ کے خوب زیادہ والی ہنسی آئی ہو یہی ہے اور ہو سکتا ہے آگے ان فیوچر میں اپنا موڈ چینج کروں اور وہ ساری کتابیں بھی پڑھوں لیکن ابھی تو بہر حال میں نے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی ہے جسے پڑھ کر کے مجھے ہنسی آئی ہو